जय झूलेलाल अंकल दादा मूंखे हिकु ज़मीन मूंखे थोरो पोश एरिये पासे ज़मीन खपंदी हुई हा मूंखे प्लाट ॾिसिणा आहिनि न पंचशील मिली वञे त सुठो आहे भई मां सोचिया पेई ॿ सौ गज जी वठां ज़मीन ॿ सौ गज में सुठो न न ॿ सौ गज में मां चयो सुठो ठई वञे त त घणे पवंदो फ़ाइदो त ज़मीन छा पेई रेट हले न न मु मूंखे मूंखे मूंखे यू आई टी वारो न खपे मूंखे जो एग्रीसर्जर वारो जो कनवट थी वेंदो आहे न क्लीयर क्लीयर क्लीयर खपे अंकल मूंखे उहो थोरो अच्छा

पोइ ॿाहिरें पासे मिले त वधीक सुठो थोरी रौनक लॻी पेई हूंदी ॿार ॿचा उते घुमंदा फिरंदा रहंदा वैशाली पासे वारी चवनि था की पाणी थो अची वञे सीलन आहे हा हा

पंचशील तव्हां मूंखे पंच पंचशील जे अंदरि पासे न हुजे वधीक ॾिसो हिन ते सद्गुरू जे हिते बि थोरा प्लाट पिया कटिजनि हा सतगुरू सतगुरू जे हा हा पर पर हिते मॉल पासे मिली वञनि त अॻियां भई ॿाहिरे पासे ई भले मॉल जे हिते त थोरो अंदरि बि हुजे त हलंदो अच्छ अच्छा भई तव्हां तव्हांजो त कमु इहो ई आहे न दलालीअ जो त तव्हांखे सभु पतो हूंदो

हा मां मूंखे मूंखे ठहियल ठुकियल न खपनि मूंखे ठहियल ठुकियल न खपनि हा हा अच्छा अच्छा तव्हां पंहिंजे हिसाबु सां थोरो वाजिबु लॻाराएजो न हा न हा हा हा बिल्कुलु ऐं बढ़िया में बढ़िया प्लाट

हा त मां मां आरितवारु ॾींहुं तव्हांखे वरी भे फ़ोन करांव थी अंकल हा मुंहिंजो घोट बि तॾहिं फ्री रहंदो आरितवारु ॾींहं त मां पोइ तव्हांखे फोन करांव थी अंकल हा न हा जय झूलेलाल